जब नवजात बच्चा जन्म लै छै तऽ ओ ओकरा बीमार नहि पड़ैके लिए ओकरा साफ सुथरा करयके होइ हइ आओर टाइम टाइम पर ओकरा दूध पियबैत रहै हइ जाहिसऽ तीन चारि बार भरि दिनमे मालिश करैके लिए होइ हइ आओरो ओहि सबसे बच्चा बीमार नहि पड़ै हइ ओकरा ख्याल रक्खै हइ ओकरा बिछावनके भी साफ सुथरा रक्खैके हइ घर द्वार पूरा साफ सुथरा जाहिसऽ बच्चाके देहमे मट्टी नहि लगै आओर वही सौंसे साफ सुथरा अगर रखियै आओर ओ सबसे बीमार नहि पड़ै छै आओर बच्चाके टाइम टाइम पर दूध पिया पियाबै छै जाहिसे घर घरमे देखै छियै कि घरमे बच्चाके बहुत सारा ख्याल रक्खै अय सब मिलकर ख्याल रक्खै छै एहि सबसे टाइम टाइम पर बच्चाके दूध पीबै छै साफ सुथरा करै छथिन ओ बच्चाके कपड़ा भी अच्छा तरह से धो धाके आओर बच्चाके साफ कपड़ा पेन्हाके रक्खै छै आओर एहि सबसे बच्चाके साफ सुथरा रखला से बच्चा स्वस्थ रहय छै और भी बीमार जल्दी नै पड़य पड़य छै